میں ایک نوجوان لڑکے کو رقم نکالنے کا طریقہ کارڈ کی وضاحات بتا رہی ہوں سب سے پہلے وہ وہ اے ٹی ایم جائے گا اے ٹی ایم کہیں بھی رہ سکتا ایک محلے میں رہتا ہے ایک مارکیٹ میں رہتا ہے وہ اے ٹی ایم کارڈ لے کے جائے گا اپنا اے ٹی ایم کارڈ گھسائے گا اور اپنا لینگویج چوز کرے گا لینگویج چوز کرنے کے بعد اس کے بعد آپشن آئے گا سیونگ وتھڈرو تو ہمیں وتھڈرو کرنا ہے کیونکہ ہمیں پیسے نکالنا ہے وتھڈرو کرنا ہے وتھڈرو سے اس کے بعد پن نمبر مانگے گا اپنا پن نمبر پتا ہونا چاہیے یاد ہونا چاہیے زبانی تو پن نمبر ڈالنا ہے اس کے بعد پھر اماؤنٹ ڈالنا ہے کتنی اماؤنٹ نکالنا ہے پھر اماؤنٹ ڈال کے پھر کریکٹ کا آپسن آئے گا کریکٹ انکریکٹ کریکٹ میں دبانا ہے کریکٹ رہے گا کریکٹ میں دبانا ہے پھر وہ اماؤنٹ کچھ دیر بعد پہلے اس میں بتائے گا ریموو دی کارڈ اپنا اپنا اے ٹی ایم کارڈ کو نکال لینا ہے اپنے پاس رکھ لینا ہے پھر کچھ سیکینڈ کے بعد پھر پیسے آئیں گے پیسے کو کلیکٹ کرنا ہے کاؤنٹ کرنا پھر اپنے پرس میں لینا ہے اپنے پاس لینا ہے اس طرح سے میں جاننے کی ضرورتیں ہے